सो खेळाचीं नांवां एग्जांपल्स लायक बाबू गांवकर जो केपें तालुक्यांचो आनी जो नॅशनल गेम्सीक गेल्लो फॉर रनिगेंक एंड तेका गोल्ड मेयळां एंड द सेंकंड एग्जांपल इज लायक एक टीम गेल्ली खो खोची नॅशनल गेमी खातीर एंड अशें तरेन खूब जाणां जीं आसा तीं वयता राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीयचे एंड जिकोन सुद्दां आयल्यात